ہاں بولو ہم ڈرائیور بول رہے ہیں

ہاں ٹریول ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے ہاں ہاں ہو جائے گا مندر ہے بہار میں چار پانچ مندر ہے جل مندر وشنو پد مندر منگلہ گوری مندر مدھوبنی مندر گھومنا چاہیں گے تو گھما دیں گے تو اس کے لیے آپ کو بہار آنا پڑے گا ہم تو ابھی وہاں سے بول رہے ہیں جل مندر سے

تو خرچہ لگ جائے پانچ دس ہزار روپیہ لگ جائے گا ہاں لگ جائے گا پانچ دس ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو آئیے گا تو پتہ چال جائے گا گھومنے کب آئیے گا ہاں تو جس جو تاریخ کو آئیے گا بتا دیجیے گا کنفرم گاڑی اسکورپیو رہے گا اپنا ہی گاڑی رہے گا تو بیس تاریخ کو آئیے گا تو بیسے تاریخ کو آئیے جو تاریخ کو آنے من آپ آئیے راستہ پورا ٹھیک ہے راستہ بالکل ٹھیک ہے کہیں گڑ بڑی نہ ہوگا راستہ میں نہ راستہ گڑبڑ نہ ہوگا راستہ صحیح ہوگا بالکل راستہ صحیح ہے مندر بھی پورا ٹھیک ہے فیمس مندر سب بہار کا یہ سب جس میں گھومنا چاہیں چار پانچ مندر کا نام لیے جس میں گھومنا چاہیے گھوم سکتے ہیں